हलो असांखे न भाउ ओॾे वञिणो आहे छतरपुर मंदिर घुमण लाइ हरि ओम असां हिते दिल्लीअ में ई था ॻाल्हायूं छतरपुर मंदिर घुमण वञिणो आहे इहो ॿुधायो घणा लगंदा गा गा गाॾी ॾह ॼणा आहिनि त घणा घणा पैसा लगंदा तॾहिं बि तव्हां ॿुधायो त सही न भाउ ईअं न थींदो आहे न की पैसा ज्यादा थियनि ऐं मां वञा घुमण लॾ बि ॾिया लाॾाणी बि ॾिया माण्हूनि खे बि वठी वञा छतरपुर खां पोइ किथे वठी हलदव ॿियो काॾे कहिड़े मंदिर अच्छा पर पैसा त तव्हां इलाही था ॿुधायो भाउ त हिते अॻिते बि हिकिड़ो होॾे अॻिते हली करे अक्षर धाम मंदिर बि त आहे अच्छा

ऐं हे असां छतरपुर मंदिर ऐं गुरू जीअ मंदिर वञूं घणो टाइम लॻी वेंदो ऐं उते दर्शन में टाइम लगंदो तॾहिं बि भाउ पैसा ॿुधायो मां ईअं न सभिनि खे वठी वञा सभु माण्हू मुंहिंजे मुंहिंजे मथे ते ठिकरी पइजी वञे त मूंखे हिन हफ़्ते जे अंदरि वञिणो आहे त बस मिली वेंदी तारीख़ मूंखे ॿी टी तारीख़ ताईं वञिणो आहे त हाणे भाउ नौ राता बि था अचनि त बू मंदिर में त भीड़ हूंदी इलाही तॾहिं बी टाइम त हलो मां ॻाल्हि कयां थी सभिनि सां पोइ जीअं चयऊं सभिनि या न त एॾे इस्कॉन मंदिर या अक्षरधाम मंदिर वठी वेंदीमान हा बाम्बे खां मुंहिंजा माइट आया आहिनि न ॿाहिरि चवनि था घुमाए घुमाए ईअं न थिए न मुंहिंजो बॉम्बे में वञी नालो ख़राब थिए चवन की नी छा आ ब केड़ कहिड़ी बस कराई हई अच्छा हलो मां ॻाल्हि कयान थी पोइ मां तारीख़ टी तारीख़ या चारि चारि तारीख़ ताईं हलदासीं जय झूलेलाल जय झूलेलाल जय झूलेलाल सभिनि जा ॿेड़ा पार